हाँ बॉलीवुड और टोलीवुड ने भारत में हर जगह फैशन ट्रेंड को प्रभावित किया है ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें लोगों ने अपने कपड़ों की शैली को पसंद किया है जिस प्रकार वर्तमान में आई फिल्म गदर टू इसमें सनी देओल कुर्ता और पजामा में दिख रहे हैं जोकि हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस है और फैशन के ट्रेंड के लिए बहुत सारी फ़िल्में हैं जिनमें हम देखते हैं कि फैशन का ट्रेंड इतना है कि महिलाएँ छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं और जीन्स भी विभिन्न तरीके से फटी हुई हैं ऐसी ही फिल्मों को देखकर हमारे आम जीवन में रोज़मर्रा के लिए हम दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली पोशाकों को पहनने में कर रहे हैं